मां ड्रॉइंग करण पंहिंजे स्कूल में सिखियो हुओ और पंहिंजी माउ सां सिखियो हुओ ड्रॉइंग करण में रुचि मूंखे पंहिंजी माउ खे ॾिसी करे थी कि मम्मी मुंहिंजी ख़ूबु बढ़िया ड्रॉइंग कंदी हुई त हुनखे ॾिसी ॾिसी करे मां बि पंहिंजी ड्रॉइंग धीरे धीरे ठाहिण लॻी वियमि और हुन में परफैक्शन ईंदो वियो और मम्मी हिकु सैकंड में ख़ूबु बढ़िया बढ़िया चित्र ठाहे ॾेई रखंदी हुई त मुंहिंजो मनपसंद कलाकार मुंहिंजी माउ आहे